اگر بات کریں کام کرنے کی پسندیدہ مواد کی تو ظاہر سی بات ہے میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا مواد کیا ہوگا میرا مواد پین پینسل کاپی ربڑ کٹر کتاب یہی سب سے میرا تعلق ہے اور میں یہی سب میری پسندیدہ چیزیں ہیں اور میں ایسے فیوچر میں ٹرانسلیٹر بننا چاہتا ہوں اور میں ٹیچر بھی ہوں تو میرا یہ سب کی چیزوں سے تعلق ہے تو میں ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں اسٹیشنری کی دوکان سے ہی خریدوں گا اور اسٹیشنری کی شاپ سے ہی شاپنگ کروں گا وغیرہ وغیرہ تو میں وہیں سے چیزوں کو خریدتا ہوں اور پڑھتا ہوں لکھتا ہوں اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے کام کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی کتاب مل گئی جس کی پرنٹنگ صحیح نہیں ہے جس کی چھپائی صحیح نہیں ہے تب اس میں پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی ایسا پین دے دیتا ہے جو ایک دن چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی پینسل مل جاتی ہے جس کو جتنا ہی شاپ کرو جتنا ہی شاپ کرو وہ تو سویچ آن ٹوٹتی جاتی ہے ٹوٹتی جاتی ہے تو یہ سب مسائل کا کبھی کبھی سامنا رہتا ہے ہم کو لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب چیزوں کے باوجود بھی میں بہت کافی حد تک محنت کرتا ہوں اور اپنے مواد کے ساتھ خوش رہتا ہوں اور اپنی پسندیدہ چیزیں مارکیٹ سے خریدتا ہوں اور میں ان کو استعمال کرتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی استعمال کرواتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو میرے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ مجھ سے ہی سامان منگاتے ہیں کہ سر آپ لیتے آئیے گا میں آپ کو پیسہ دے دوں گی یا کبھی ایڈوانس میں ہی پیسہ دے دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کو بچے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھ سے چیزیں منگواتے ہیں اور اپنا مواد مجھ سے خریدتے ہیں تو وہ اس لیے میرے کام کرنے میں سب آسانی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش رہتا ہوں اپنی پروفیشن کے ساتھ اور ضرورت سے زیادہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اس کی اور الگ سے خوشی ملتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں بہت خوش ہوں میں اور مزید دعا ہے اللہ تعالیٰ آگے ترقی سے نوازے آمین